हाँ संघाई हर सप्ताह आयोजित की जाती है पौधों की वृद्धि के आकार रूप और दिशा को नियंत्रित करने वाली भौतिक तकनीकों को संघाई के रूप में जाना जाता है दूसरे शब्दों में एक निश्चित तरीके से एक ट्रेलिसिया पेगोर लोग का जो बांधना बंधन स्टेकिंग सहारा देने जैसी तकनीक जो होती हैं ठीक है जिनके माध्यम से हवा में पौधों का उन्मुखीकरण होता है ठीक है उनको संघाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है